हमरा सङ्गीतमे लता मङ्गेशकर बहुत नीक लागैत छथि हुनकर आवाज जे छनि से गलामे हुनकर छलनि जे जबकि ओ एखन छथि नहि हमरासभके बीच लेकिन फिर भी हुनकर जे गाना छनि से एखन तक लोकमे सभमे एखन तक ओ गाना बहुत एखन तक जिन्दा छै तऽ ओहो साथमे जिन्दा छथिन हमरासभके बीच हुनकर गलामे साक्षात् सरस्वती माँके वासना छलनि हुनकर जखन भी गाना सुनैत छियै ने कतबो दुनिआँ भरिके रहैए टेन्शन रहैए या जे भी कुछ रहैए हुनकर गाना सुनि कऽ हमरा हमरा हमर दूर भऽ जाइए जबकि लोक कहितो यए जे एतेक पुराना सॉङ्ग अहाँकेँ केना पसन्द यए आबक युगमे लेकिन फिर भी हमरा हुनकर सॉङ्ग बहुत पसन्द यए आओर ऊपरसँ हुनकर प्रति आन्दोलन ओ तऽ एगो कलाकार छथिन हुनकर प्रति की आन्दोलन करतै लोक अगर आन्दोलन करियो रहल छनि तऽ आन्दोलनमे होइत छै किछु छिननाइ लेकिन फेर हुनकर की छीन पयतनि हुनकर गला तऽ नहि छीन लेतनि हुनकर अन्दर जे वासना छनि मधुर छनि ओ तऽ हुनकर नहि छीन लेतै ओ तऽ साक्षात् एगो कलाकार छथिन आ कलाकार एगो गाने नहि एगो जीवित कलाकार होइत छथिन ओ कलाकार कऽ किछ भले ही ओ कलाकारके अहाँ छीन लेबै ओकरा अन्दर जे छै कलाकृतिक ओकरा अहाँ नहि छीन पयबै चाहे ओ एगो फोल्क आर्ट रहै चाहे ओ एगो सिङ्गिङ्ग रहै चाहे ओ एगो डांसिङ्ग रहै चाहे एगो ओ कोनो भी तरहक कलाकार रहै ओकरा अहाँ ओ कलाकृतिसँ अलग नहि कऽ सकैत छी केहनो आन्दोलन चला कऽ